अचो अचो अचो दादी कीअं आहियो बसि बढ़िया केॾो टाइम खां पोइ आया आहियो तव्हां मार्केट हा असां मालु ॿाहिरां खां मालु वठणु वई हुई ॿिए साइड ॿियो तव्हां छा ॾिसंदव ॿुधायो केॾो टाइम खां पोइ आया आहियो तव्हां हींअर त ट्रेंड मार्केट में इलाही हू हले पियो कॉट सेट थिया त छा तव्हां खे कहिड़ी वैराइटी खपे थी उन हिसाबु सां कहिड़ी हा मैरिज लाइ करे खपे काई की रनिंग में पाइण लाइ खपे थी हू साड़ियूं ओके ओके हो त हिन लइ हिन लइ ॾाढो सुठो कलेक्शन आयो आहे कलर अथव कहिड़ो कलरु पसंदि करण लाइ की कहिड़ो कलरु खपे तव्हां खे त छा सभु ॾेखारे छॾियां हा ठीकु आहे हा ॾिसो ही कलरु ही बरोबर आहे हिननि जो वर्क ॿर्क सही आहे इन में इन साड़ी में ख़ाली पटो भरियलु आहे बाक़ी कोइ वर्क विचु में वर्क न अचिणो ख़ाली पटो बॉर्डर लाइन ऐं ख़ाली उन में ठीकु आहे हा त हाणे हीअ ॾिसो हिन में वरी हिन में वरी ग्रीन कलरु आहे हिन में पल्लू वर्क आहे ऐं न बॉर्डर ते आहे ॿ ई घटि आहिनि

हा त हिन में हा ॾिसो हीउ हिन में रेड कलरु आहे आने हिन में पिंक शेड बि अचे थो हीउ हलंदो हीउ सही आहे तव्हां लाहे करे ॾिसो हूंअं त कलरु जामु कलर पिया आहिनि हा ठीकु आहे हे त हा त हीउ ध्यानु रखूं था न हिकिड़ी ॿियो ॾिसो हुन में हिन में ई सेम करियां या ॿी पैटर्न ॾेखारियां साड़ीअ में हा त हाणे सॼी हिकु दम हैवी हाणे हैवी वर्क वारी ॾेखारे छॾियां हिकड़ी ॿ हा ॿ मिंट राज खां कढायां ॿ साड़ी

हा हा हा हा ॾिसो हीउ हिन में हिन में ख़ाली कॉलर वर्क कट न ॿिया बि अहिड़ा कुर्ते अथई जे ख़ाली प्लेन इन ख़ाली प्रिंटेड में ई तव्हां खे जेको ॾेखारियां थी हीउ इन में कॉलर वर्क आहे इन हिसाबु सां वर्क सही आहे हा हा हा ठीकु आहे ॿ हीउ अहिड़ा हिकिड़ा ॿ पीस आया आहिनि जेको हींअर जामु वठी न अचां पइ मार्केट मां

हा उन में मूं ख़ाली मार्क हिन में छा आहे प्राइज़ टैग न आहे लॻियलु पाण हिन में तव्हां हीउ ॾिसी वठो पोइ तव्हां खे पाण ॾिसी वठंदासीं घणे में लॻाइणो आहे ख़ाली ॾिसी वठो पसंदि करो ख़ाली हा न दादी न दादी तव्हां खे एॾो टेम ॾियायूं अहिड़ो अहिड़ो कुझु तव्हां न रखो बाक़ी जीअं पंहिंजो डिस्काऊंट हलंदो रहंदो आहे तीअं हलंदो हा उहो त उहो त असां पाण करे वठंदासीं तव्हां ख़ाली पंहिंजे हिसाबु सां सीलेक्ट करो हा तव्हां बे फ़िकिराई कयो हा ख़ाली तव्हां पसंदि करो छा करिणो आहे उहो पे जी सिस्टम पोइ करे वठंदासीं ठीकु आहे हलो हा जय झूलेलाल